जैसे मोबाइल हम पहले फ़ोटो खिंचाते थे फ़ोटोग्राफर आता था तो वहाँ पर फ़ोटोग्राफर को खींचने में तो समय लगता था उसके बावजूद फिर अपने आप मोबाइल कैम मोबाइल लिया पहली बार फ़ोटो खींचा तो बड़ा अच्छा लगा जैसे मोबाइल लेने में बड़ी समस्या पैदा हुई तो घर वाले मोबाइल देते तो कहते थे कि मोबाइल अभी रहने दो अभी दिक्कतें हैं मोबाइल नया नया चालू हुआ है तो हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है अपना मोबाइल ले लिया जाए तो थोड़ा बड़ा काम चल जाएगा इधर उधर

हमने पहली बार फ़ोटो खींचा फ़ोटो खींचकर अच्छा लगा तो अपने भाई की फ़ोटो भी हम खा खींच लिए छोटा भाई था एक मेरे पास यह अपना वह भी मोबाइल खींचा खिंचाने में बड़ी शौक़ रखता था तो मोबाइल खींचते खींचते इधर उधर थोड़ा मोड़ा खींचते रहे तो कहने लगा यह मोबाइल तब पहले छोट छोटे वाले कीपैड आते थे उसमें फ़ोटो खींचने लगे फिर बड़ा मोबाइल लेना पड़ा फिर फ़ोटो खींचने में इतनी थी कि फ़ोटो खींचते खींचते इधर उधर थोड़ा पन्चरत्ना बनाना पड़ता है और कहीं जाओ फ़ोटो खींचो इधर उधर बनाओ कुछ करो तो अपना धीरे धीरे फ़ोटो खींचना भी चालू कर दिया था इधर उधर फ़ोटो खींचते खींचते अपन कहीं जाते हैं चित्रकूट वग़ैरह तो कहीं फ़ोटो खींचा इधर उधर कहीं की फ़ोटो खींच लिया फिर उसको लगाना हुआ तो कैसे किसी में रहना हुआ ऐसे नहीं फ़ोटो खींचो ऐसे खींची जाती है ऐसे वह बनाई जाती है फ़ोटो खींचने में इधर उधर कहीं जाओ फ़ोटो खींचो इधर बना दिया जाए यह फ़ोटो खींच के इधर ऐसे लगाई जाए यह फ़ोटो ऐसे नहीं ऐसे फ़ोटो बनाई जाए बड़ी फ़ोटो में वह कैमरा के साथ यह होता है कि कैसा कैमरा आपका डिपेन्ड है यह है इसके बाद जैसे कैमरा मोबाइल आप जैसे फ़ोर जी पहले चलते थे थ्री जी चलते थे वह सब फ़ाइव जी चलने लगे धीरे धीरे मोबाइल में बाजी बढ़ गई है तो मोबाइल बिना कैमरे बिना बसर नहीं होती है कहीं जाओ फ़ोटो सेल्फ़ी मारो कहीं से खड़े हो तो सेल्फ़ी मार ली जाए इधर उधर भी सेल्फ़ी मार ली जाए तो कहने लगते हैं सब लोग कि कैसा सेल्फ़ी मारना होता है यह है फिर जिसे कहीं जाना पड़ गया तो फ़ोटो खींचना पड़ गया कहीं तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो फ़ोटो खींचो यह सब लोग कहते हैं कहीं शादी बारात होती है तो फ़ोटो खींचना पड़ता है कहने लगे भइया फ़ोटो खींच लीजिए थोड़ा इधर उधर काम देखना पड़ेगा कैसी फ़ोटो आई हमारी कैसे कपड़ा पहने थे कैसे क्या था तो हम भी सोचने लगते हैं कि अच्छा है फ़ोटो खींच ली जाए जब मोबाइल है मेरे पास और मेरे पास पहले नहीं था तो हम फ़ोटोग्राफर बुलाते थे वीडियो कैसेट बनते थे बड़े फ़ोटो बनने में बड़ी थी उसके बाद भी फ़ोटो बनने लगे कि काम धन्धा करने लगे फिर तो इधर उधर जाना पड़ जाए फिर फ़ोटो खींच लो यह कर लो वह कर लो कि सब लोग बताया करते थे ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है तो यह है फ़ोटो करने में ठीक लगता है